हेलो हा दीदी भाॼियूं खपनि असांखे टमाटा बसर मिली सघंदा ग्वार हा ग्वार खपे गोभी खपे अछा अछा धाणा खपनि हा हा रेट कीअं आहिनि सुठी भाॼी हुजे रेट भले अछा आलू अछा चार किलो आलू करे छॾियोसि हा हा और प्याज किलो हा किलो प्याज हा बसर विचोला विचोला हुजनि विचोला हा हूं ॿियो भींडियूं पाउ भिंडी पाउ हा हा किलो टमाटा हा किलो टमाटा हा हा दीदी भाॼियूं त महांॻियूं था ॾियो

अछा अछा अछा अछा मूरियूं अथव मूरियूं हा हा मूरियूं ॿ खपनि और ॿियूं जेका बि भाॼी हुजे मोकिलींदा घरु की असां अचूं तव्हां वटि वठण हा अछा अछा हा हा भले कलाक में पोइ पैसा मां हुन खे ॾेई छॾींदसि ठीकु आहे दीदी हा हा हा पेमेंट करे छॾींदसि ओॾी महिल ई ठीकु आहे ठीकु फ़्रेश भाॼी खपे हलो ठीकु आहे दीदी ठीकु अछा अछा छुटीअ ते वियो आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे दीदी